हैलो अंजी आं बनाने तुसें एह् आहो आहो आओ ना तुस डिजाईन बड़े आए दे नमें रवाज़े दे आए दे शैल शैल तुस दिक्खियै आओ बनाई ओड़ेओ भी ओह् आई दे न शैल रेट बी पुच्छी लैओ आपूं औगेओ ते अच्छा कोई गल्ल निं आओ तुस आपूं दिक्खियै गै आओ